الگ الگ مذہب میں الگ الگ ثقافتی اور روایتی آرٹ ہیں جیسے کتھک ہے مراٹھی سنگیت ہے اور قوالی وغیرہ ہے یہ چیزیں ہم ہمارے دیش میں بہت پہلے سے چلی آ رہی ہیں اور ان چیزوں کو لوگ دیکھنا بھی بہت زیاہ پسند کرتے ہیں کچھ لوگوں کچھ لوگ لوگ تو اپنی پیڑھی در پیڑھی اپنی نسلوں کو سکھانا بہت پسند کرتے ہیں کتھک وہ مارا ماراٹھی سنگیت اور قوالی وغیرہ کچھ لوگ اس چیز کو رسم کے طور پہ پیڑھی در پیڑھی اپنی نسلوں کو سکھانا پسند کرتے ہیں کچھ لوگوں کچھ لوگ شوق کے طور پہ بھی کرتے ہیں کچھ لوگوں کا شوق بھی ہوتا ہے کہ ہم بھا کتھک کریں مراٹھی سنگیت اور قوالی وغیرہ کا تو کچھ لوگ سب کچھ لوگ اپنے شوق کے لیے کرتے ہیں اور کچھ کچھ اپنی رسم وغیرہ کے لیے کرتے ہیں